हा मां प्रमुख टैक्नोलॉजीकल बदिलाउ जे बारे में तव्हांखे ॿुधाए सघनि सघंदीमांव असांजे हाणे पूरे भारत में सफ़ा वधीक चीजू टैक्नोलॉजी सां ई थी हलनि पहिले माण्हू ऑफिस में पंहिंजे हथनि सां कम कंदा हुआ फाइलू ठाहींदा हुआ औरि हाणे त सब लैपटॉप में घुसा पिया हूंदा आहिनि सभु चीजू हाणे ऑफिस में लैपटॉप सां ही थींदी आहे कंहिंखे बि रजिस्ट्रेशन करणु या कंहिंखे कुझ बि ठाहिणु भेजणु ईमेल करणु इहो सभु चीजूं बि हाणे माण्हू लैपटॉप सां ई था कनि पहिले इहे सभु चीजू फाइल में थींदियूं हुयूं हथनि सां कंदा हुआ माण्हू तॾहिं हाणे माण्हुनि खे वेठे वेठे कमु बस पुसाइनि थो न कंहिंखे हलिणो थो पुसाइनि न कंहिंखे कुछ करण तो पुसाई ईअं ई फ़ोन में आ फ़ोन में बि सब चीजू हाणे फोन में ई थी थी वञनि त माण्हुनि खे घर जे ॿाहिरि निकिरणु पुसाइनि ई नथो